खाना बनेलहुँ खाना बनाकऽ खाना जे बनेलहुँ तरकारीसब सब्जीमे सब सालनसब तरकारी आनिके देलहुँ कोबी कनि दऽ देलहुँ कनि मटरे दऽ देलहुँ कनि धनिए पत्ता देलहुँ कनि टमाटरे देलहुँ कनि अल्लुए देलहुँ सब समान देलहुँ सब तरकारी जाहिसँ तरकारी बनि जाएत तऽ बाल बच्चा खाएत दुसै नहि तरकारीके सब बाल बच्चा खाएत मिलिकऽ सब तरकारी बनेलहुँ सब तरकारी बनाकऽ खिएलहुँ पिएलहुँ कोना जाहिसँ तरकारी खराब नहि हुअए सब मसल्ला देलहुँ कनि धनी पत्ता दऽ देलहुँ कनि धनिए देलहुँ सब मसाला देलहुँ तरकारी बनल जाहिसँ बाल बच्चा दुसै नहि तरकारीके खाइ गेल बाल बच्चासब मिलिकऽ सब खेलक तरकारी बनेलहुँ सब बनल तरकारी अल्लुए देलहुँ सब तरकारी जाहिसँ खराब नहि हुअए तरकारी भेल भेल तरकारीसब अपन खाइ गेल बाल बच्चा मिलिकऽ सब खेलक पिलक सबचीज तरकारी बनेलहुँ ओहिमे अपन से खराब नहि हुअए जाहिसँ कै सुआदसँ तरकारी बनै से तरकारी खाएब धिआपुता खेलक तऽ दुसलक नहि तरकारी अइ अथीसँ तरकारी बनेलहुँ कनि सबचीज देलहुँ कनि धनिओ पत्ता दऽ देलहुँ कनि टमाटरे देलहुँ कनि सबरङ्गके दऽ देलहुँ से सुआद आएल तरकारीमे तऽ बाल बच्चासब अपन खेलक तरकारी बनि गेल तऽ नहि बनल तऽ कनिके सुआद लागल तरकारी खाइमे ताहि दुआरे तरकारी जाहिसँ जे किसिमके बनेलहुँ से तरकारी बनि गेल तऽ खाइ गेल धिआपुता अपन सब खेलक तरकारी बनल सब चीज जाहिसँ कै कोन तरहसँ तरकारीमे पड़ते कोन मसल्ला सब मसल्ला देलहुँ सब तरकारीमे सब तरकारी बनाकऽ देलहुँ से तरकारी बनल तऽ बाल बच्चासब खेलक सब खेलक तरकारी से